आङो माखासे आं संनाय खनायाव आं जोबोद गोसो गुदुं मानो होमब्ला आङो माखासे संनायाव आं बहुद आं गावखौनो माने एक्सपार्ट होननानै सानना लायो रोंगौ रोंगौथि होननानै सानना लायो मानो होमब्ला आङो जे जेब्ला आङो मोनसे स्कुल मोनसे आंनि जिउ ओह सिख्ला लाइफआव आं संदोंमोन मोनसे खनभेन्टआ बेयाव माखासे केरेला मालायालम टाइपनि ना संनायखौ आं सोलोंदोंमोन मानो होनब्ला बे मालायालमनि ना संनाया ओरैबायदि बिसोरो थावदों सेरा ओमफ्राय नारेंखलनि माखासे नारेंखलखौ पिस खालामनानै नाखौ मोजाङै सुनानै बेयावहाय माखासे थिंख्लि थिंख्लिनि रस बिदिखौ होनानै माखासे बिसोर अर फिसा होनानै बे मालायालमनि ना संनायखौ आं बिबायदिखौ संबोदों आरो जोबोद बियो जानो मोजां आरो बिनि स्वादआ बिनि जोबोद मोजां आरो गोथाव स्वाद जायो आरो माखासे आङो माखासे टिफिन गथ'फोरनो टिफिन हरनाय स्कुलाव टिफिन हरनाय माखासे बे जि सिराजों बानायनाय मोनसे बे खौ आं संदों आं सङो माखासे बे सिराखौ सुना लाग्रोनानै सुना लानानै दसे सान्दुंआव फोरानदो फोराननानै बेयावहाय माखासे बिन्स हो बिन्सखौ फिसा फिसा हाना लानानै माखासे मा बादामखौ बिगुरखौ जिरना लानानै बादाम नारेंखल माखासे जि नों मोजां मोनो मेगं माखासे जों होनो हायो बेवहाय सिरा सिरा फ्राइ टिफिन टिफिननो गथ'फोरनो बेखौ संनानै हरो सिरा एव गेसाव साराइखौ बहायनानै बेयाव थाव एसे होनानै गुदुं जाब्ला जि नोङो बे बादाम नारेंखल फिसिनानै लाना बिखौ जों सेरना लाग्रोनांगौ आरो बिखौ जाबोला जों जि सिरा सुना लानाय बेखौ सुना लादो होदो बेवहाय बे जेब्ला बे ओंख्रिफोरा बे मोनबाय मेगं गोथां होनाया बेबो जेब्ला मोनबाय बेखौ सिराखौ सुनानै बेयाव एरबाय था आरो बिखौ जेब्ला बियो गासैबो जाजोबबाय अब्ला घि दिसि घिखौ एसे होनांगौ बेयाव होनानै बियो जोबोद टेस्टि जायो जोबोद गोथाव जायो बिबायदि सङोबोला आरो माखासे आङो मा होनो माखासे जोंनि ना जोंनि बे आसामनि संनाय माखासे केक हारि बनायनाय हो केक गोबां बनायनो जोबोद मोजां मोनो केकखौ बनायनायाव बिखौ बनायनानै केक माखासे मैदा हारि लाबाय माखासे दावदै नांगौ केकखौ मारै बनायो दावदै हारि नांगौ बाटार नांगौ आरो आङो बेखौ केकखौ नआव आं सम सम बानायो बेखौ आङो आंनि न'नि ब्रेकफास्ट बिदिहै आं बनायो आरो आं बेखौ बनायनानै आं आंनि गासै मोजां मोजां मोनो आरो माखासे दाव दाव बेदर दाव बेदर संब्ला आं चाइनिस टाइप माखासे आं सोलोंबोदो माखासे जाय दाव बेदरखौ लकेल लकेल बा ब्रयलार बेखौ लानानै फास्टआवनो सुना लादो सुना लानानै जेब्ला बेखौ फियासनो सामब्राम सामब्राम गोथांखौ हाना लादो फानलु गासै मिक्स खालामना लादो सामब्राम गुफुर हाइजें खारि फाट्टा माखासेखो मिक्स खालामदो बे गोथां बेदराव बेखौ नाना लादो थाव थाव गोथां एसे होनानै नाना लादो मस्ला मस्लि गासिखौबो बेयाव होखानांगौ गोथाङावनो मोजां नाना लानानै गोथाङैनो नाना लानानै दसे खोबहाबदो खोबहाबनानै बेखौ आरो नोङो संनो हायो आरो बेखौ ओंखामजों सानजौफु समाव बा मोनायाव नोंनि गोसो बेखौ जों बिबिदिहै जोङो दावखौ दाव बेदरखौ जों बिदियै संनानै जानो हायो अब्ला जोबोद मोजां आरो गोथाव गोथाव गोथावथार जायो आरो मोनसे ना हो ना नाखौ जों ना जाब्ला जोङो ना फिसायानो जा गिदिरानो जा जोङो थाव होआलासेनोबो जों जानो हायो मानो होनब्ला आं सम सम आंनो बिबायदि बनायो नाखौ नाखौ सुना लादो संख्रिजों सुदो संख्रिजों सुब्ला नाया माखासे बिजोल हो नाया बुहुत बिजोल थायो बेयो खारो आरो माखासे नानि मोनामनाय गोथां मोनामो बे खारो संख्रिजों सुना संख्रिजों सुना लाग्रोदो संख्रिजों सुना लानानै जेब्ला बेयो संख्रिनो कमप्लिट जाजोबबा बे नायाव मा मा होगोन बेखौ नोङो गासैखोबो थियारि खालामना लादो रेदि खालामना लादो रेदि खालामना लानायनि उनाव साराइ अराव अदाबाव साराइ बहायदो बहाय बेखौ गेसआवबो बनायनो हागोन बहायनानै माखासे बेखौ मेगंखौ नोङो मेगंदों नादों दैहोनानै अराव नोङो बुथुमनानै दोनदो होदो ज' खालामनानै नोङो बहायदो बहायनानै बेखौ एसे अराव फुदुंबाय थानानै अह एसे अराव होबाय थानानै नोङो सम सम बेखौ बिखौ खोबग्रा थाखोनखौ बोखारनानै बिखौ नोङो फिदिंगारनांगोन उलथायगारनांगोन ओमफ्राय जेब्ला मोजां रस बेखौ गासिखौबो बेयावनो जोङो हालदि संख्रिखौबो जों होखाजोबनो हायो जेब्ला बेखौ आधा घन्टा बा घन्टासे नोङो संखांनायनि उनाव बिनि टेस्ट बा संख्रिखौ जोङो साखिनायनानै हागोन होमब्ला बेखौ जाबाय जेब्ला संख्रिया जायो अब्लानो बियो मोनबाय होननानै नोङो जोङो सानना लादो बेखौ थिखांनानै जोङो ओंखामफोरजों जानो हायो आरो माखासे जोंं